राजस्थान के लोग अपना ख़ाली समय बहुत सी चीज़ों को करने में व्यतीत करते हैं जैसा कि देखते हैं कि कुछ लोग बाइक सवारी को पसंद करते हैं और वे बाइक चलाकर अपना दिन मतलब व्यतीत करते हैं और वे ख़ाली समय में बाइक चलाना बहुत जयदा पसंद करते हैं उसी के साथ यह ज़रूरी नहीं है कि सारे व्यक्ति ही बाइक चलाकर अपना समय व्यतीत करते हों कुछ ऐसे व्यक्ति वी हैं जिनको घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है और वे नई नई जगहों पर घूमते हैं वहाँ के नए नए भोजन का आनंद लेकर और वहाँ की नए मंदिरों में वहाँ की जनताओं को देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं और वहाँ के दृश्य भी उनको बहुत मनमोहक लगते हैं और इसी के साथ जैसे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने में मज़ा आता है और मैं घूमने जाता हूँ तो अपने साथ इतना सारा सामान लेके जाता हूँ कि मुझे वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और मैं बहुत सी ऐसी जगहों पर जाता हूँ कि मुझे जहाँ अच्छे अच्छे स्थलों को घूमना मिले जैसे जहाँ पानी का अच्छा स्रोत हो खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो ऐसा नहीं कि मैं बिना देखे ही कहीं भी चला जाता हूँ मैं पहले वहाँ की जाँच पड़ताल करके और तब जाता हूँ और मुझे तो अपना ख़ाली समय घूमने में और मस्ती करने में ही निकालना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और मुझे इस सबकी आदत इतनी पड़ चुकी है कि मैं अपने फ़्यूचर में भी बहुत जगह जाने की सोचकर अभी से बैठा हुआ हूँ